ہیلو آپ اولا کار سروس سے بات کر رہے ہیں میں طیبہ منصور بات کر رہی ہوں دراصل مجھے ایک آپ کی اولا کار بک کرنی تھی مسئلہ یہ ہے کہ میں اور میرے کچھ دوست آگرہ جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو کیا مجھے آپ کی اولا کار رینٹ پر مل سکتی ہے اچھا تو آپ اولا کار بھیج دیں گی مجھے بیس اکٹوبر کو چاہیے ٹھیک آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پورے پیسے کتنے ہوں گے ارے نہیں چھ ہزار روپئے تو بہت زیادہ ہیں میں آپ کی ریگولر کسٹمر ہوں اور اکثر آپ کے یہاں سے اولا کار بک کرتی رہتی ہوں تو مجھے کچھ ڈسکاؤنٹ تو ملنا چاہیے جی بہت اچھا پانچ ہزار روپئے ٹھیک رہیں گے آپ کا بہت شکریہ میں کار کا انتظار کروں گی آپ سے بات کر کے اچھا لگا